आ मॅडम आ प्रायजीस दुसरे दुसऱ्या स्पोर्ट्सां प्रमाणे प्रायजीस आसा आमच्यो पॅकेजीस आसा जशें की वॉटर स्पोर्ट म्हटलें अंडर वॉटर ड्रायवींग ड्रायवींग बीन आसा पय ताका आमी पांच हजार घरता आनी जी अशी पॅरशूट बीन घालून आसता पळय पॅराग्लायडींग बीन सगली तांकां सात हजार पर मनशाक हय तेंय आहा तें आमी मात्शें सोवाय दवरला अशें तीन हजार अशें पर मनशाक हय तर आ वांगडा केले जाल्यार मातसो डिस्कावंट मेळटा म्हणजे तुमकां धा हजारा भितर ते तिनूय सगले करपा मेळटा आनी प्लस तुमकां ती मोटो बायक आसता पळय उदकान चलता ती तेजेर सुद्दां तुमकां रायड करपाक ती आमची कॉम्प्लिमेंट्री कशी आमी दिता जर पॅकेजान जर तुमी येता न्हू जाल्यार बारा हजारान तुमी चार जाण येवंक शकता ना वो आमचो पॅकेज कसो ऑफर पॅकेज कसो आनी हय टायम टायमींग सगली एक्टिविटी करपाक तुमकां पर एक्टिविटी वीस वीस मिनटांची तुमकां करपाक मेळटा असले ऑफर आनी खंयत ना सगली पंदरा पंदरा मिनटां दिता आमी तरी वीस म्हणून हांव सांगपाक वयताले असले ऑफर आनी खंयच दिना म्हणून की वीस मिनटां कितें अर्दे वर मॅडम इतके दिना जाय जाल्यार पंचवीस मिनटां मॅक्जिमम करूंक शकता आमी मागीर ती चार्जींग बीन करची आसतना मॅडम आनी ते वारो बी वातावरण त्या प्रमाणे आमी ते टायमींग दवरता डिसकावण्ट अहेंच इफ जर तूं तुमी एकटी जर येत न्हू मॅडम जाल्यार तुमकां मातशें अशें एकटी येत जाल्यार तुमकां धा हजाराचो पॅकेज पडटा आनी ते जर तुमी ग्रुपान येत न्हू जाल्यार सगल्या ग्रुपाक तुमकां बारा हजारान सगल्या पॅकेज मेळटा तो तुमकां मातसो एक बेनिफीट कसो आहा एकदां तुमी चार जाणां असो ग्रूप करून हय हय सगले सेफ आसा तेन्ना आजून सगले कांय जावना देवाक कृपेन सगली आमी सगली चांगले बरे भशेन करतात आनी सगळे बरे भशेन जाता आ हा आ तुमी तुमचे आ तुमी तुमचें मात्शें नांव एड्रेस बीन सगळें आमी आमच्या वेबसायटीचेर तुमी लॉगीन करून दवरात आनी थंयसर तुमकां मागीर मॅसेज येतली तें मागीर ते लिंकार वचून तुमी बूक करूंक शकता आ हा बरें थँक्यू